नमस्ते

अच्छा अब हम क्या करें उसमें हम क्या कर सकते हैं सही हो जाएगा मगर हमने तो अच्छी हमने तो अच्छी तरीके से लगाया था अब हम क्या करें सही तो कर देंगे अब दोबारा लगाना पड़ेगा तो ये है पहले पूरा दिया था अबकी बार आधा दे दो हम फायदा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं तो खरीदते हम भी दूसरों से हैं बनाते हैं करते हैं वो बात नहीं है सही तो लगाते हैं आप बताओ करना क्या है

तो तो पाइप मँगवा लो हम लगा देंगे पाइप मँगवा लो हम लगा देंगे कल आ जाएँगे लगाने दो तीन बजे तक मगर पैसा हम

पहले दिए थे उतने ही पैसा लगेगा फिर काम अच्छा तो किया था पहले अब तुम्हारे घर में क्या कमी है हम क्या जाने